हलो साईं मां कमला ज्वेलर्स राम राम राम राम हुकुम हुकुम साईं जी जी जी जी जी जी ॿुधायो हुकुम कयो हा जी जी जी जी जी साईं जी हा साईं अघु वाजिबु लॻाईंदा न तव्हांखे काॾे हींअर त तोलो हले पियो ॿाहतरि हज़ारें जी जी जी भेण जी जी अछा ॻह जूं जी जी छा छा ॿुधायांव साईं जी जी जी जी जी जी त हूंअ मुंडियूं वुंडियूं घणी मुंडियूं खपनि चार मुंडियूं ऐं ॻह घणा खपेव जी जी जी जी साईं उहो फोटू वाट्सअप छा कयांव तव्हां लेडीज़ कहिड़ी लेडीज़ खे दुकान ते मोकिलियो ॾिसी वञे बढ़िया हिते हिकु खां हिकु डिजाइनूं आहिनि पसंदि करे वञनि भई हिते वैराइटी बि डिज़ाइनूं अलॻि अलॻि मिलंदव न हिते भई ॾिसी ॾिसी करे भई पसंदि अची वेंदी न फोटू में पसंदि न ईंदसि साम्हूं जो मज़ो अलॻि ईंदो आहे साम्हूं ॾिसी वञे पसंदि करे वञे जेकी डिजाइन चवंदी उहा डिजाइन ठाहे ॾींदासीं जी जी जी जी साईं जी जी हा हा हा हा उनजी कोई दिक़त नाहे कोई हा हा ठीकु आहे न पेमेंट काॾे वेंदी तव्हांजी साईं ठीकु आहे साईं जेको हूंदो समुझंदासि न काॾे वेंदासि घर जो हिसाब अलॻि न न न फेट उहो त तव्हां चेक कजो न पहिरियां सभु ॾिसी वठिजो फेट वेट छो ॾींंदासि पंहिंजे माण्हूअ खे छो ॾींदासि त त कंहिं महिल ईंदव साईं कंहिं महिल ईंदव कीअं ईंदव अधि कलाक में पहुची वेंदव पोि मां चवांसि हमुराह खे सभु वैराइटियूं ठाहे रखे भई ॻह पसंदि कयो सभु ठाराहे रखांव थो त साईं हा हा ठीकु आहे न मां छोकिरे खे चवांसि तो सभु शइ ठाहे रखंदो तव्हां मोकिलियो हुननि ॿिन्हिनि खे ठीकु आहे साईं धन्यवाद धन्यवाद साईं